ओकर जे निगेटिव नकारात्मक पक्ष ई रहल जे ओकर जे ढाँचा छलै ओहि उपन्यास के जे ढाँचा छै ओहिमे बहुत रास एतिहासिक यथार्थ के तोड़ल मोड़ल गेल रहै जे की हमरा बहुत नीक नहि लागल इएह हमर नकारात्मक टिप्पणी छल एहि पर